हमरा गाँवमे एकटा एक फैक्टरी छै ओहिमे बीज उत्पादन होइ छै बीज उत्पादन होलाके बाद ओहिमे से कि छै कि किसान सब बीज ले जाइ छै आओर गाँवमे मक्का लगबै छै मक्काके फसल होइ छै गेहूँके होइ छै तोड़ी होइ छै ओहिकेबाद छै कि से जौ भी होइ छै आओर ओसब लेला लऽ गेलाके बाद वहाँ ऊपजेलक ओ लोग ऊपजेलाके बाद फिर वहाँ से बौयै छै बौएला बौएलाके बाद फरल ओसब तऽ वहाँ से अनलक तऽ यहाँ फिर बीज तैयार होल बीज तैयार होलाके बाद एहाँ से सब मतलब दोसरा दोसरा देशमे जाइ छै एहाँ से बीज होइके बीज पैक होके बीज पैक होलाके बाद कि छै कि यहाँ लोक सब अच्छा बीज ऊपजेलक बीज ऊपजेलाके बाद लोक सब बढ़िऑं से सब काज करलक आओर काज करलाके बाद ई छै कि हमरा गाँवमे एक फैक्टरी छै फैक्टरी छै तऽ ओहिमे ई फैक्टरीके नाम मसीना छै मसीना बीज छै यहाँ बीजमे सबचीज लोग सब अच्छा से बीज तैयार करलक तैयार करलाके बाद यहाँ भी रोजगार भी छै गाँवके लोग सबके रोजगार भी लगल छै लगभग दू हजार तीन हजार लोग रोजगार करै छै एहिमे आओर ओहिसे सबके बाल बच्चा ओहि पैसा से